अस जि'यां कि अस हिंदू लोक होंदे न जि'यां अस ब्रैह्मण न अगर जेह्ड़े साढ़े जेह्ड़े ओह् न रिलिजन लीडर न पंडित बगैरा होंदे न परोह्त बगैरा अगर अस किश बी कोई शुभ कम्म जां किश बी करना होऐ जां ते अस आखदे कि चलो पंत पंत कोला पुच्छी दे कि म्हूरत ऐ जां कोई बी कनेहा टाइम चला दा अगर असें किश कम्म करना होऐ अस उं'दे कोला पुच्छदे न कि असें एह् कम्म करना चाहि्दा कि नेईं करना चाहि्दा अगर अस किश बी नेआं स्टार्ट करना जां फ्ही किश बी कम्म करना होऐ अस आखदे कि पैह्लें पंत कोला पुच्छी लेचै कि साढ़े साढ़े ताहीं ठीक ऐ कम्म करना कि नेईं ऐ जां अस किश कोई नमीं चीज़ लैनी होऐ तां बी आखदे कि नेईं चलो पैह्लें पंत कोला पुच्छो कि ब्याह् बगैरा ऐ जां किश बी होऐ आखदे कि चलो पंत परोह्त परोह्त बी होंदे न साढ़े जेह्ड़े साढ़े धर्म ओह्दे बिच परोह्त बी होंदे न कि पंत परोह्ते कोला पुच्छी लैओ कि पैह्लें अस उं'दे पुच्छदे बी बड़ा जादा न अगर कोई बी असें किश करना होऐ ते अस आखदे पैह्लें नी उं'दी सलाह् बगैरा लैनी चाहि्दी ऐ कि एह् साढ़े उ'नें साढ़े ग्रैह् बगैरा बी दिक्खदे रौह्ंदे न ते अगर ग्रैह् बगैरा दिक्खन कि अ अगर अस बोला ने कि नेईं तो अगर असें उ'नें मतलब कि ठीक करने दी कोशश मतलब आखी सकने कि नेईं उं'दे कोला अगर अस धागा बगैरा दिंदे न अस उसी नुहाड़े उपाय दस्से न असें गी कोई ग्रैह् बगैरा होऐ जां किश बी होऐ ते अस उपाय दसदे न कि नेईं इ'यां निं तुस इ'यां करो जां कोई हवन बगैरा करवाओ किश बी किश साढ़े घरै दे लोक न अस ओह् नी बहोत मनदे न कि नेईं इ'यां निं इ'यां करना चाहि्दा कि आं पंत होरें आखेआ कि ठीक गै आखेआ होना किश बी होऐ होर अस उ'नें ई उं'दे नै गल्ल बात करी लेचै कि पंत होरें ई पुच्छी लेचै कि इ'यां अस करना बी चाहि्दा कि नेईं करना चाहि्दा अ मतलब जेह्ड़े साढ़े पंत परोह्त न एह् साढ़ी मतलब कि आम जिंदगी बिच मतलब कि बड़ा जेह्ड़ी साढ़े कल्चर न नुहाड़े बिच ते बड़ा ही ओह् करदे न क्योंकि साढ़े घरै दे जेह्ड़े लोक न ओह् बी इ'यां बड़ा मनदे न कि हां पंत कोला किश पुछना चाहि्दा उ'नें ई पूजदे न कोई बी अगर साढ़े घर किश बी होऐ ध्यार बगैरा होऐ जां कोई ऐ कोई खासे न होऐ ते अस पंतै ई सद्दी लैओ उं'दे कोला पुच्छी लैओ जां कुसै बच्चे दा जन्म होऐ जां जन्म किश बी जन्म मरण पंतै ई अस अ बड़ा म्हत्वपुर्ण समझदे न लोक पंते गी पूजदे बी लोग अ लोग एह्बी सोचदे न कि पंत अ अस पंत पूजना चाहि्दा बगैरा होर बी बहोत सारियां ऐसियां चीज़ां होदियां न जेह्ड़ियां असें पंते परोह्ते कोला सिक्खने बी थ्होंदियां न कि अग्गें जिंदगी बिच इ'यां होना ऐ इ'यां होना ऐ मरने पर साढ़ा साढ़ा कि'यां होना ऐ अगर अस मरी दे अग्गें केह् होना बगैरा बगैरा हून असें मतलब कि पन पु'न्न करने चाहि्दे केह्ड़े पाप करने चाहि्दे किश बी होऐ ते असें पंत परोह्तें कोला पुच्छदे न कि अ अगर अस किश कराने नुहाड़ा साढ़ पर केह् प्रभाव पौना असें इ'यांं करना चाहि्दा नेईं करना चाहिदा